आङो बिथां धर'निधर औवारि लिरनाय मैहुर सल'मा बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों बे बिजाबनि जोबथारनायाव बै बिजाबनि गुबै आखु हौवा आरो हिनजावआ थैदोंमोन जायनि थाखाय आङो बे बिजाबखौ फरायबावगौ मोनदोंमोन बे बिजाबाव जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव गावजों गाव नायनो हालायि एना एनि खालामनाय बेफोर माखासे सावगारिफोरा बेरखांदों लोगोसे बे बिजाबाव बर' समाज बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माबोरै रायजो जाबोदों बे बेफोरनि सोमोन्दै लिरनाय माखासे सावगारिफोर दङ बेफोरखौ फरायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों जेरै बर'फोरा मैहुर खालामनाय मैगं थायगं खानानै जानाय बेफोर माखासे सावगारिफोरा बेरखांदों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा सेर दैमा जिं बेफोराव थानानै रायजो जाबोनो मोजां मोननाय हारि बिसोरो हाग्रा गेजेरनिफ्राय मैगं थायगं ना बेफोरखौ मैहुर खालामनानै जादोंमोन बिसोरो मिथिंगा मोजां मोनग्रा हारि बिनिखायनो बर'फोरा मिथिंगानिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै जानो मोजां मोनो बेफोर सावगारिफोरा बे बिजाबाव बेरखांदों आरो बर'फोरना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गुबै आखु मैहुर खालामनाय बेफोरो सावगारिफोरा बेरखांदों बर'फोरा लोमजाबा साजाबा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखौ जाबाथाय लोमजानाया हामो मायो माने थाखाय मोजां बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिगौमोन जेराव बे बिजाबाव माखासे इनाय अनागारि नायनो हालायैनि थाखायनो जोबनायाव हौवा आरो हिनजावआ थैलांदोंमोन